السلام علیکم داؤد بھائی میں کاشف بول رہا ہوں بھائی غفران سے نمبر لیا ہے آپ کا ایک کمرہ ڈلوانا تھا جی بتائیے کہ کیا اسٹیمیٹ رہے گا اس کا کتنا خرچ آ جائے گا بیس بائی بیس کا کمرہ ڈالوانا ہے مجھے تیسرا فلور ہے بھائی اتنا بجٹ نہیں ہے ہمیں تو ٹکڑی بنا دینا تو اچھا ہاںں ہاں ہاں دے دو

یہی سامان آئے گا اچھا اچھا اچھا اچھا سامان کے مطلب یہ یہ تو اپنا خریدنا ہے مجھے اور آپ کو کتنا پیسے دینے تقریباً پچاس ہزار کا خرچہ یار اور کتنے دن پینتالیس سے پچاس ہزار تو زیادہ بتا رہے ہو یار کم ہو سکتا ہے کم ہونے کے گنجائش ہے ٹھیک ہے اچھا جی ٹھیک ہے کل ملاقات کرتے ہیں ان شاء اللہ چلیے خدا حافظ